जी बोला जाए हमें एक इन्सुरेंस लेना है हाँ इन्सुरेंस लेना था क्या क्या है आपके पास जो सस्ता में बतलाइए हाँ हाँ पालिसी है अपना कितना कितना कितना कितना वाला है

अच्छा ठीक है

एक लाख

डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा कौन कौन टाइप देकर आना होगा

ठीक है ठीक है ठीक है तो एक मिनट एक लाख में एक कवरेज कितना है बीमा का

ठीक है ठीक है कब आवे

ठीक है ओके ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक हाँ आ जाएँगे आ जाएँगे ओके ओके ठीक है आके मै समझता हूँ क्या क्या विशेषता है ठीक है ओके ओके हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेंगे बातचीत करना होगा हाँ ठीक है

ठीक है ठीक है एक दो महीना बाद ठीक है ठीक है दो चार आदमी को लेकर आ जाएँगे ठीक है जी ओके ओके